भारत जे कई खेत्रनि में शिक्षा खे प्रोत्साहित करण लाइ छोकिरियुनि खे साइकिल या लैपटॉप जहिड़ी गिफ्टू ॾेई थी वञु सरकारु ॾिए पई थी ऐं इहे योजनाऊं बिल्कुलु कमु कंदियूं आहिनि छोकी कई गांवनि ऐं कई क़स्बनि में जिते की मतिलबु कनवेंस जो घटि ई हूंदो आहे ऑटोरिक्शा वग़ैरह जी फेसिलिटी न हूंदी आहे की ॿार वञी सघनि ऑटो में चढ़ी करे स्कूल या पढ़णु जिते बि उहो वञणु चाहिन था तंहिंजे करे सरकारु उन्हनि खे साइकिल ॾींदी आहे साइकिल ते उहे ॿार जल्दी पहुची वेंदा आहिनि हिकु गांव सां ॿिए गांव ताईं या गांव खां क़स्बे ताईं या गांव या क़स्बे खां साइकिल ते शहरनि में बि ईंदा आहिनि ऐं मतिलबु इहे योजनाऊं ॾाढी सरकारु ॾाढी सुठी योजनाऊं चालू कयूं अथई ऐं ॿारनि खे लैपटॉप बि ॾिना अथई पढ़ण लाइ हुननि लैपटॉपनि ते ॿार घरु वेठे बि पढ़ी था सघनि पिया कॾहिं कॾहिं जीअं बारिश जे मौसम में ॿार स्कूल न वञी करे लैपटॉप ते ई पढ़ाई कंदा आहिनि ऑनलाइन क्लासुस वठंदा आहिनि ऐं छोकी ऑफलाइन क्लासुनि जा ॾाढा पैसा आहिनि कई कई ॿार ग़रीब ॿार या ठीकु ठीकु ॿार बि नथा ॾेई सघनि ऐं उन्हनि खे टाइम कोन्हे हेॾे होॾे अचण वञण जो त उहे लैपटॉप ते ऑनलाइन पढ़ाई कंदा आहिनि ऑनलाइन बि ट्यूशन वठंदा आहिनि त

मतिलबु ॿारनि जेके नीट जी परीक्षाऊं ॾींदा आहिनि आर एस जी यू पी एस ई जी उहे ॾाढा कठिन कठिन एक्ज़ाम थींदा आहिनि उन्हनि जी ट्यूशन फीस जी बि हूंदी आहे जेकी उहा ॾाढी वधीक हूंदी आहे पर उहे ॿार जेके लैपटॉप ते ऑनलाइन पढ़ंदा आहिनि ऐं उन्हनि में ॾाढियूं ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं यूट्यूब्ज़ में फेसिलिटियूं हूंदियूं आहिनि पढ़ाई करण जूं तंहिंमें उहो ॿार पढ़ंदा आहिनि ऐं ट्यूशनियुनि ते बि वेंदा आहिनि साइकिल ते त ही हीउ असांजे खेत्र में छोकिरियुनि लाइ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे की सरकार अहिड़ो सुठो क़दमु खयो आहे मूंखे त ॾाढी इहे ॻाल्हि सरकार जी वणी की छोकिरियूं बि हाणे छोकिरनि सां गॾु कंधे सां कंधो मिलाए करे हली सघंदियूं ऐं उन्हनि जे लाइ सरकारु ॾाढा ई सुठा सुठा योजनाऊं पई थी ठाहे चए चओ जय झूलेलाल